आङो उन्दैनिफ्रायनो सावगारि एरनो गोबां मोजां मोनोमोन आरो सावगारिया ओरैबायदि मोनसे सोलोंथाय बा मोनसे आयदा जायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिथु सोरजिलु बे सोरजिलुखौ जों खालामनो हायो आङो उन्दै समाव आखिनायखौ जों बादायलायनाय एबा एक्जिबिसनाव बेबायदि थिसन फेराखै फैराखैब्लाबो आखिनानै गुबुननो दिनथिदों बिथांमोना आंनि जि आखिनाय बे आखिनायखौ नुनानै बिथांमोना जोबोद मोजां मोनोमोन बेबायदि खालामफेरबाय खिन्थु बादायलायनायफोराव बेबायदि गोबां बेबायदि बाहागो लानाय जायाखै

आङो बेबायदि सावगारियाव जि आनजाद बेखौबो आङो बेबायदि होनाय जायाखै खिन्थु आखिनायखौ आं मोजां मोनो आरो बेबायदिनो आङो इन्फररमेल माने जेरावबो आङो मुं थिसना लासेनो आखिनायखौ आङो खालामदोंमोन आरो आङो गेजेर गेजेर माने मोजां मोनोब्ला आखिनायखौ आं खालामो आरो बेजोंनो आङो सानो आखिनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां जों मोनदांथि मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि जिथु सोरजिलु बे सोरजिलुखौ जोङो बेरखां होनो हायो आरो आखिनायनि गेजेरजों जिहेथु जोङो गावनि जिथु लिरनाय बे लिरनायखौ जोङो मोजां खालामनो हायो सोरजिलु जि सानदांथिफोरखौ जोङो जोङो बांहोनो हायो बेनिखायनो आखिनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो आखिनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ बिराद मोनसे मोजां मोनदांथि जों मोननो हायो आरो बेजोंनो जोङो आखिनायखौ आङो खालामदों खिनथु आङो बादायनाय एबा एक्जिबिसनाव बेबायदि आं बाहागो लायाखै आरो बेबायदि गुदि बा गेजेरारि आखिनाय आनजादफोरावबो आं बेबायदि होख्राङाखै थेवबो आखिनायखौ आं मोजां मोननानै गुबुन बेबायदि मानसिफोरनाव सुबुंफोरनाव बिथांमोनहा नुयोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरो बेनि गेजेरजोंनो आं आखि खांदों